ہمارے علاقے کے آس پاس بہت سارے مشہور کالج ہیں جیسا کہ ایم ایل ٹی کالج آر ایم کالج کالج یہ سب کالج ہمارے علاقے میں بہت مہشور ہیں ہم لوگ ہمارے گھر کے بہت سارے لوگ ان کالجوں میں پڑھ چکے ہیں ابھی ابھی بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں میرے گھر کے جو لوگ ان کالجوں میں پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ تر ایم اے بی ایڈ اور ڈی ایل ایڈ وغیرہ کر رہے ہیں یہ کالج بہت اچھا ہے میں اس کالج میں کافی دنوں تک پڑھ رہا ہوں اور میں اپنی گریجویٹ اسی کالج سے مکمل کی ہے ان کالجوں میں تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے ان کالج ہماری شان ہیں ہمارے گھر گاؤں والے ان کالجوں کی خوب تعریف بھی کرتے ہیں